लिखण लाइ का रूप रेखा त तियारु न कंदी आहियां पहिरीं का बि घटना ॾिठी आहे त डाइरीअ ते अची नोट कंदी आहियां ऐं पोइ सिधो ई लिखणु शुरू करे छॾींदी आहियां किथे बि सोच वीचारु जीअं रफ ड्राफट जी ज़रूरत कोन पवंदी आहे घणेई दफ़ा त पहिरियों दफ़ो लिखियलु ई फाईनल लिखियलु थी वेंदो आहे उन खे ई छपाराए सघिबो आहे उहा स्टेज हूंदी आहे पोएट्री वरी वरी पढ़न्दी आहियां जीअं वज़न जी का मिस्टेक न थिए रिधिम अचणु खपे उन में उन खे सुर में चई सघिजे पढ़ी सघिजे ख़ासि करे ग़ज़ल खे त पोइ उन खे वरी भी ठीकु करण जी गुंजाइश रहंदी आहे बाक़ी प्रोज़ में न प्रोज़ में बिल्कुलु बार बार कोन लिखंदी आहियां हिकु दफ़ो जेको लिखियो उहो ई फाईनल थियो रिसर्च पेपर में बि लॻभॻि पहिरीं रफ नोट्स फुट नोट्स वठंदी आहियां ऐं पोइ लिखणु वक़्तु फेयर करणु वक़्तु मां डाएरेक्ट ई फेयर कंदी आहियां किथे ॿीहर लिखण जी गुंजाइश घटि ई रहंदी आहे ह सिंधी साहित्य में रद अमलु हासिलु करणु प्रतिक्रिया हासिलु करणु ॼणु अॼु ॿॿड़नि खां ॿेड़ घुरणु थी पियो आहे या ॾांद खे ॾुहण मिसल आहे छाकाणि त बद नसीबीअ सां को प्रांत न हुजणु करे असां जा ॿार सिंधी ॻाल्हाइनि ई कोन माइट उन्हनि खे सिंधी सेखारनि ई कोन पढ़नि इंग्लीश मीडियम में स्कूलनि में यारी दोस्ती इंग्लीश मीडियम सां त उहे सिंधीअ खां कटिजी विया आहिनि को ज़मानो हो जॾहिं पंज पंज सुफ़ा वॾा ख़त ईंदा हुआ कहाणियुनि ते अख़बारुनि में छपाईंदा हुआ माण्हू असां जी कहाणीअ ते प्रतिक्रियाऊं लेख ते प्रतिक्रियाऊं पर अॼु कल्ह पाठक अदम मौजूद आहिनि बदनसीबीअ सां सिंधीअ में पाठक मिलंदा ई कोन माना जेका किताबु विकिरे वारी ॻाल्हि त कोन्हे कंहिं खे कॉम्पलीमेंट्री कॉपी ॾींदासीं उन खे भी मिंथ कंदासीं त पढ़ी रायो ॾिजां ॾहनि मां को हिकु रायो अचे त लख खटियासीं अहिड़ी हालत आहे लिखणु वक़्तु हाणे त मां कंहिंजी सलाह कोन वठंदी आहियां को वक़्तु हो जॾहिं कंहिं अखर में अटिकंदी हुअसि ऐं डिक्शनरी वरी वरी खोलण जी सुस्तीअ खां बचण लाइ पंहिंजे गुरुनि दादा जेटले हुजनि हीरो ठकुर हुजनि जेके हलंदड़ फिरंदड़ डिक्शनरियूं आहिनि यां असां जे सिंधीअ जा इनसाईकलोपीडिया हुआ त उन्हनि खे यकदमि फोन करे दादा हिन जो मीनिंग छा थींदो हिन जो छा थींदो हिन जो सही प्रोनाऊन्सेशन छा थींदो उहो कंदा हुआसीं पर मालिक जी दया सां हाणे एतिरी पुख़्तगी अची वई आहे लिखण में जो मां पंहिंजो पाण ई डायरेक्ट लिखंदी आहियां वध में वधि डिक्शनरियूं अॻियां रखंदी आहियां ऐं सो बि ट्रांस्लेशन जे वक़्तु मां ट्रांस्लेशन कंदी आहियां ट्रांस्लेशन ते मूंखे नेशनल अवार्ड मिलियलु आहे कबीर ग्रंथावली जो पोएटिक ट्रांस्लेशन कयो हो उन ते पोएट्री ट्रांस्लेशन ॾाढो ॾुखियो हुंदो आहे दोहे जो दोहे में सॿध जो सॿध में त उन वक़्तु मां सिधो ट्रांस्लेशन कंदी वेंदी आहियां ऐं हिंदी अखर ई लिखंदी आहियां पोइ सॼो कंप्लीट थी वञे ॿ टे डिक्शनरियूं खणी उन मां ॾिसंदी वेंदसि ऐं ट्रांस्लेशन जो अखरु लिखंदी वेंदसि अहिड़ी रीति मुंहिंजे लिखण जो सिलसिलो हलंदो थो रहे ऐं हाणे कंहिं जी सलाह जी ज़रूरत कान्हे तॾहिं हरी हिमथाणी भाऊ हुआ ईश्वर चंदर हुआ त कहाणीअ जे लाइ थोरो पुछंदी हुअसि